کھیل سے جڑی بولے تو ویسے تو میں بہت کھیل کھیلا ہر گیم کھیلا پر سب سے زیادہ پسندیدہ بولے تو میرا کرکٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ میں گیموں میں کھیلا تو کرکٹ اور کرکٹ مجھے بہت پسند ہے جب بھی ٹائم ملتا تھا وق ت ملتا تھا کرکٹ ہمارے دوست ملتے تھے پورے اسکول کے دوست گھر کن کے دوست کرکٹ کھیلتے تھے اور ہر سنڈے تو ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک کرکٹ کھیلتے ہی کھیلتے تھے کیوں بولے تو ہمارے میرا ایک کئی نہیں ہمارے جتنے بھی گلی کے دوست ہیں پوروں کا ہے نہیں سب سے پسندیدہ گیم بولے تو کرکٹ ہی ہے اور کرکٹ میں پسندیدہ یاد بولے تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے ٹورنامنٹ کھیلتے تھے ٹورنامنٹ میں کیا ہے چار ٹیمیں پانچ ٹیمیں بنا کے کے کھیلتے تھے اور اس میں زیادہ تر کیا ہے ٹرافی رکھتے تھے ہم لوگ ٹرافی کیا ہے جو زیادہ تر جیتنے والی ہماری ٹیم ہی رہتی تھی اور یادگار بولے تو ایک بار ایسے ہی کھیل رہے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا اس کو کیا ہے ایک بال ڈالنے والا اور ایک ایک فرینڈ تھا عمران بول کے تو اس نے ایسا جان بوجھ کے نہیں ایسے ہی بولنگ ڈالا پس اس کے پر کیا ہے آنکھ پہ لگ گیا تھا وہ بہت کریٹکل کیس ہو گیا تھا وہ بچپن کی سب سے یادگار تھا سمجھو کھیلوں میں کیوں بولے تو ہر کوئی آج تک یاد کرتا اس کی آنکھ کو وہ جب کا جبھی ہم لوگ ہاسپٹل لے کے گئے اسے بہت پریشانی ہو گئی تھی دو مہینے تک تو وہ ہاسپٹل میں ہی تھا اسی لئے وہ کھیل آج بھی یاد ہے اور اس کے بعد سے کرکٹ تو ہم لوگ اتنا کھیلے نہیں پر سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل ہمارا کرکٹ ہی ہے اور یادگار میں بولے تو وہی ہے وہ سی جب وقت تھا نا اس کو آنکھ میں سے اتنا خون نکل رہا تھا ہاسپٹل لے کے گئے تک بھی رکا نہیں تھا اسی لئے وہ بہت خطرناک کیس تھا وہ حساب سے بہت یادگار ہے ہمیں آج تک